केरु थो ॻाल्हाए हा मां योगा क्लास हलाईंदी आहियां मुंहिंजो टाइमिंग मोर्निंग में छहें खां चालू थी वेंदो आहे त पोइ छै खां मुंहिंजो ॿारहें ताणी योगा क्लास हलंदो आहे वरी हुन खां पोइ शाम जो चईं बजे खां मुंहिंजा चालू थींदा आहिनि क्लास उहे जेके अ अठें बजे ताईं हलंदा आहिनि क्लासिस त तव्हांखे कहिड़े क्लास में इन्ट्रेस्ट आहे हा हा थी सघंदो आहे हा पंजे बजे खां मां करे ॾेई सघंदी आहियां तव्हां छा कंदा आहियो

हा योगा जे लाइ मुंहिंजो हज़ार रुपियो पर मंथ जो फीस अथव ऐं अञा अगरि तव्हां टे मंथ कयो था त पोइ हुन में तव्हांखे पंजवीह सौ रुपिया लॻंदव ऐं छह महीना कयो था त तव्हांखे पंज हज़ार लॻंदव और अगरि जे तव्हांखे हिकु महीनो करिणो आहे त पोइ तव्हांखे भई हिकु हज़ार ही लॻंदो पर मुंहिजी अगरि जे तव्हांखे मञणी आहे न त तव्हांखे भई माना टे महीना कम से कम योगा करिणी खपनि त ई तव्हांखे हेल्दी ऐं तव्हां जेको बि कुझु करे सघंदा आहियो जंहिंजे लाइ तव्हां योगा करणु चाहियो था त उहो तव्हां माना पंहिंजो अचीव करे सघंदव अछा तव्हां मां तव्हांखां हिकु ॻाल्हि थी पुछां तव्हांखे कोई हेल्थ प्रोब्लम आहे हेल्थ अछा हेल्थ प्रोब्लम कान्हे त पो हाणे उहा सुठी ॻाल्हि आहे हेल्थ प्रोब्लम कान्हे त तव्हांखे नॉर्मली योगा करिणा आहिनि इएं न हा त उन में तव्हांखे माना योगा अलॻि अलॻि तरह जा योगा थींदा प्रणायाम थींदा एक्सासाइज थींदीयूं ऐं उन में ॾाढा कुझु योगा में ईंदा आहिनि त उहो मां तव्हांखे सभु सेखारींदमि तव्हां टे महीना कम से कम पर तव्हांखे ॾियणा पवंदा तव्हांखे हेल्थ इशू कान्हे उहा ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे पर तव्हांखे योगा करण सां पोइ ख़बर पवंदी उन में तव्हांखे सूर्य नमस्कार कराईंदमि मां प्रणायाम कराईंदम सुखासन कराईंदम सूर्य नमस्कार त माना रोज़ु डेली कम्पलसरी तव्हांखे अ ॾह ॾह सूर्य नमस्कार त स्टार्टिंग में रोज़ु डेली करिणा ई पवंदव तव्हांखे त उनखां माना पहिरीं स्टार्टिंग में तव्हांखे सूरु पवंदुव थोरो पर पोइ धीरे धीरे तव्हांखे हेबिट पइजी वेंदी हुनजी भई अ सूर्य नमस्कार में ॾाढा फ़ाइदा हूंदा आहिनि त हिन करे माना स्टार्टिंग सूर्य नमस्कार खां थींदी आहे ऐं लास्ट असांखे प्रणायाम करिणा पवंदा आहिनि त पोइ लास्ट में असांखे प्रणायाम करिणा प्रणायाम करे करे पोइ असांजो पूरो थी वेंदो त पोइ ईअं त हिकु कलाकु जी क्लास हूंदी आहे जंहिंमे मुनो कलाकु तव्हांखे योगा कराया वेंदा आहिनि ऐं पंदरहां मिनट तव्हांखे प्रणायाम कराया वेंदा आहिनि हुन में कपालभाती हूंदो आहे अनुलोम विलोम हूंदो आहे ऐं ॿिया बि ॾाढा हूंदा आहिनि प्रणायाम जेके वेही करे असां करे सघंदा आहियूं त तव्हांखे इन्ट्रेस्ट आहे त पोइ तव्हां मूंखे ॿुधायो न न हा कोई वांदो न आहे मूंखे शाम जो तव्हां अची सघंदा आहियो शाम जो चईं खां अठें ताईं मुंहिंजा क्लास हलंदा आहिनि और तव्हांखे वधीक इनक्वेरी खपे तव्हां मूंसां साम्हूं सुभाणे अची करे मिलो ऐं तव्हां मूंखे पंहिंजो नालो रजिस्टर कराए वञो ठीकु आहे